आ आ खाना खाइ पिऐके सामान चावल दालि आलू पिआज जो भी होयतै होइत छै से एहिजा से लै जाइत छियै ओकर बाद लै जाइ हियै